जी बिल्कुलु असां छा आहे कि कॾहिं कॾहिं असां नाटक करवाईंदा आहियूं त हुन में डांस बि कराईंदा आहियूं जे हुन डांस फॉर्म में बि अॻिते वधंदो हले और नाटक बि त असां ॿई छइ ॿिन्ही शयुनि खे इंजॉय कंदा आहियूं जीअं डांस बि हले थी और नाटक जो प्रोग्राम बि असां ॾिसूं था कि नाटक जे स्टोरी छा आहे या छा अॻिते थींदो डांस फॉर्म में बि करे सघंदा आहियूं त ज़रूरी आहे ॾाढो डांस करणु त